السلام علیکم خیریت سے ہیں میں احمد بات کر رہا ہوں پورنیہ سے بات کر رہا ہوں مجھے کتابوں کی ضرورت تھی انگلش کتابوں کی تو آپ کی لائیبریری میں مل سکتی ہے جی ہمیں ایک کامبو چاہیے ہاں ہمارے نصاب میں ہے ہم پڑھتے ہیں اس کا تو کیسے لے سکتے ہیں آپ کی لائیبریری سے بتاؤ جی ہاں اور یہ عربی کتابوں کی بھی ضرورت تھی ہوں جیسے القراۃ الراشدہ اور قصص وغیرہ ایسے بکس تو تو آپ کی لائیبریری میں مل سکتی ہے وہ کتابیں بھی جی جی اوں تو کب

ہاں تو کب تک آ سکتے ہیں

ٹھیک ٹھیک ہے

ٹھیک سر آتا ہوں السلام علیکم